वो गो तूं ये एग्जाम कॅश गेल गो ओय हाड आसलो बरें मार्क्स पडपा जाय पास पूण जाता हांव होय बोरे मार्क्स पोडल्यार बोरें न्ही आमकां न्ही जॉब ऑपोर्चुनिटी हू आहा टिचर आनी तूं जालें तुगेलें तुवें लायफ केली सामकी

होय न्ही तितून सामके करियर खूंय जाय तुगो खूंय जाता आतां आं आं डॉक्टर पासून तेश कोन आहा न्हू डॉक्टरा पासून तेश कोनू आहा न्हू इंटर्नशीप इंटनशीप खूंय कितकोन कोत्तो गो तुगे जाय होय जावपा जाय हांव इंग्लीश होय लॅंग्वेजीचे सायन्स आनी हू जाता आमगे जात तिंगा सायन्स आनी भुरग्यां शिकोवोपा वोयतो आमी

तुकाय ऑल द बेस्ट म्हाकाय उगडास कोर आ आ बरें बरें बरें